दिमाग़ को ले जाना हमें पड़ता ही है तो जिससे हम कोई भी प्रेसर हो कोई टेंसन हो हमें या किसी भी व्यक्ति को कोई भी टेंसन हो गई यदि वे खेल रहा है तो उसके दिमाग़ पर कोई भी प्रेसर कोई भी टेंसन नहीं रहता ना नहीं रह जाता है जिससे वह आदमी खेलते वक़्त अपने प्रेसर और टेंसन को पीछे छोड़ देता है अपने यदि वह डिप्रेसन में है किसी डिप्रेसन में है और उसके कुछ भी साथी उसे अपने साथ ले जाते हैं तो वह अपने टेंसन और प्रेसर को कुछ देर के लिए भूल जाता है यदि कोई भी इंसान अपने टेंसन या प्रेसर को या तो रात या दिन साथ अपने लेकर घूमता है तो उसे कुछ भी दोस्त अगर उसे अपने साथ ले जाएँ और उसे खेल खे कोई भी खेल हो या क्रिकेट हो फुटबाल हो बोलीबोल हो जिसमें वह अगर फुर्ती रहे और खेलता रहे तो अपने पीछे वाले बीते हुए कल को लेकर वह उसमें नहीं सोच पाता है क्योंकि वह अपने खेल के ऊपर कंसंट्रेट करता है और अपने खेल को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता रहता है कुछ समय पहले की बात है हमारा एक दोस्त था जिसका नाम अमित है हम लोग साथ पढ़ते थे उसको घर पर कोई बहुत ज़्यादा दिक़्क़तें आ गई थी जिससे वह हमेशा टेंसन और प्रेसर में रहता था हमेशा सोचता रहता था किसी ना किसी के बारे में जिससे बहुत ही दुबला पतला होता जा रहा था और बीमार होता जा रहा था तो हम लोगों ने सोचा कि इससे क्या की बहुत हम लोगों ने बहुत ही दवा कराई कुछ भी किया फिर भी उससे कुछ अराम नहीं हो रहा था तो हम लोगों ने एक दिन क्रिकेट खेलते वक़्त उसे बुलाया वह नहीं आ रहा था हमारे पास वह हमेशा सोचता रहता था सोचते सोचते वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था तो हम लोगों ने उसको ज़बरदस्ती खेल में बुलाया और उसे सबसे पहले बैट पकड़ाया कि ताकी यह बैटिंग करेगा तो ख़ुश रहेगा तो कुस समय तक वह जब खेला

यह सब देखते हुए हम लोगों ने यह सोच लिया की इसे ख़ुश करने के लिए इसका खेलना बहुत ही ज़रूरी है इसके इसके बॉडी पार्ट्स ही हमेशा हिलते रहे यदि अगर यह सोचता रहेगा हमेशा लेटा रहेगा तो यह इसकी जान भी जा सकती है क्योंकि प्रेसर बहुत ही ख़तरनाक बीमारी होती है हर आदमी के लिए तो प्रेसर से मुक्त होने के लिए हर इंसान को हर आदमी को किसी ना किसी खेल में पार्टिसीपेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है खेलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इससे हमारे शरीर में कोई भी दिक़्क़तें नहीं आती हैं और हमा प्रेसर या टेंसन में कभी रहते ही नहीं खेलते वक़्त तो खेलना ये हर आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है तो हर आदमी को आशा रहती है कि आशा है कि हर आदमी हमेशा खे हमेशा नहीं फिर भी खेलता रहे पर डे हर आदमी को खेलना चाहिए छोटे हों या बड़े हों सभी को कुछ ना कुछ या तो वाक करें या तो खेलें मतलब कि जिक जैक हमें मतलब कि बॉडी को हमेशा अपने मूव कराते रहें या तो वे खेलें या रनिंग कराएं कुछ भी करें